ओ आंनि नखरनि माने बिमा बिफाया संनाय खावनायनि हबियावहाय माने जेबो गाज्रि माबायाव खालामा खिन्थु माने बेराद सापर्ट होयो आरोखि माने माबादि टाइपनि ओंख्रि संनांगौ माने आं गुबुन गुबुन ओंख्रि संनो लुगैदोंबा माने आंनि बिमाया बा नखरनि मानसिया आंनि बिमायानो फोरोंखायो बांसिनानो ओमफ्राय आंनि बिमायाहाय माने खोनथायो आरोखि ना बिदि संबा बिदि जायो होननानै माने बिथांमोनहाबो माने आंनि संनाय खावनायखौ नुनानै लुगैनानै एसेबाव रोंबावथों एसेबाव माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाथों होननानै बिमा फिफाया माने सापर्ट होयो आरोखि माने गावसोरबो माने एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाथों संनो रोंसिनथों माने आलदा आलदा फ्लेभार आलदा आलदा टाइप्सनि माने ओंख्रिफोर जानो लुगैनाय मानाय बेफोरबादि माने एक्सप्लर खालामनाय जायो आरो